ہیلو ایپ سویگی سے بول رہے ہیں جی میں عبدالعظیم بات کر رہا ہوں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھانا آڈر کیا تھا آپ ہمارا کھانا منسوخ کر دیجیے جی کیوںکہ میں آن لائن پیمنٹ کرنے کر نہیں سکتا کیوںکہ ہمارے پاس کسی طرح کا آن لائن پیمنٹ کرنے کی سہولت نہیں ہے اس لیے آپ کا کھانا بھی بہت اچھا ہے لیکن ہمارے پاس آن لائن پیمنٹ کرنے کی سہولت ںہیں ہے آپ اپنے کسٹمر کو آن لائن پیمنٹ کرنے کی سہولت دے دیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ